गांवांतल्या भुरग्यांक शाळेंत वचपाक जायते त्रास जातात थंयच्यो शाळा तांच्या घारा पसून पयस आसतात तांकां चलून वसचें पडटा कारण तांकां येरादारीचो बंदोबस्त उणो आसता थोडीं भुरगीं आपल्यो शाळेच्यो फी भरपाक जायना म्हूण काम करतात पयशे एकठांय करतात थोड्यांक घरच्यांक आदार करपाक घरा रावपाक पडटा थोड्या लागीं शाळेक वचपाक पयशे आसनात केन्ना केन्ना पावस चोड पडलो जाल्यार बुडटी येता आनी भुरग्यांक शाळेक वचपाक मेळना हाका लागून भुरग्यांक सारके दिसपट्टी शाळेक वचपाक त्रास जातात